लालूके राजमे कि कही भइआ लालूके राजमे तऽ एकदम बकवासे बिहार रहलै एकदम जङ्गल राज रहै रऽ राजनीतिक आरमे सही नहि रहै रऽ बहुत अथी आर हो लगलै गुण्डागरदी होइ रहै रऽ टाइम ककरो मतलब इन्दिरा आवास नहि दै रहै रऽ ओकर बाद शिक्षा भी बहुत कम रहै रऽ सरकारी इसकुल आरके हालत एकदम बेकार रहै रऽ कहिओ हम पढ़लिए हँ पहिलासे अठमा तक हम पढ़लिए नहिएके बराबर शिक्षा रहै खाना पीना भी नहिए इसकुलमे दै रहै बच्चा आरके पढ़ाइओ लिखाइओ एकदम कम्मे सम आओर चारा घोटाला केलकै सब ओ तऽ जानिते छहो लालू आर छै एकदम लालू तऽ एकदम मतलब मानिके चलू खराबोसे खराब राजनीति लालूके रहलै ओकरा तऽ कोइ पसन्दे नहि करै छै बातके बातपर चुनाव लड़लै आब भैए गेलै अपना मरै हालतिमे छै तैओ नहि सुधरलै हँ आओर बेटा एगो छै से ओकर ओहो छै वएह हालमे नओमी फेल छै पढ़लकै लिखलकै नहिए राजनीति करैले चललै हँ नितीशो कुमार रहै रऽ कोन कम नहि कॉन्ग्रेसके सरकार रहै तऽ ओहोमे रहै जङ्गल राज अएलै रऽ बी जे पी छथिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी हुनकामे अभी ठीक छै टाइमपर सबकिछु मिलि रहलै इन्दिरा आवास मिललै पक्का घर मिललै उज्ज्वला योजना सभकेँ दै देलकै आओर बिजली बिल भी बहुत कम आबै छै ओकर बाद फसल क्षतिपूर्तिवला भी दै रहलखिन हँ नितीश कुमार लालूजी मोदीजी फसल फसल क्षतिपूर्तिवला भी दै छथिन प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनावला छै प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना छै कन्या विवाह योजना प्रधानमन्त्री लागू केलखिन हँ वएहसब लेल लै खातिर अभी बी जे पी के सरकार के माँग छै बिहारमे हमहूँ आर कहै छिए बी जे पी एके सब भोट दै हइ बी जे पी के सरकार बनतौ तोरा आर खातिर काम करि रहलखिन हँ बी जे पी बहुत किछु करि रहलखिन हँ प्रदूषण आर खातिर भी होइ रहलै हँ सी एन जी वला गाड़ी अएलै ओकर बाद बैटरी आर वला आइ रहलै हँ आओर छै जे जी ट्वेन्टी बैठक भेलै ओहिमे बहुत लोक बे देश विदेशके प्रधानमन्त्री आएल रहथिन सब अथी भेलै हँ एकता भेलै हँ सब अभी छै जे भारतमे रोजगार बढ़ि रहलै बढ़ि रहलै इएह खातिर जे बी जी ट्वेन्टी बैठक बी जे पी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छथिन ओसभके बात विचार कएलखिन हँ बहुत आ रहलै हँ अपना बिहारमे भी आ रहल छै सब अपन अपन अथी लैके आ रहलै हँ कम्पनी सब खोलि रहलै हँ आओर पहिले तऽ लालूके राजमे बेरोजगारिओ बहुत रहै आब रोजगार आब बेरोजगारी कमलै हइ रोजगार मिलि रहल छै सभकेँ आब वएह खातिर हमहूँ आर छिए बी जे पी के सरकार अएतौ हमरो आर किछु किछु रोजगार मिलतै एना बिना बेरोजगार बैठल कतेक दिना रहबै रोजगार मिलै छै तऽ अप्पन चलै छै बिना बेरोजगार रहबै तऽ पइसो नहि रहतै रोजगार मिलतौ तऽ किछु पइसो आर मिलै छै वएह लैके बी जे पी केँ सभ भोट दै छथिन वएह लैके बी जे पी के सरकार होइके चाही आओर किछु नहि छै